आगो बाय आमी फुडल्या डिसेंबराच्या सुटयेनी आमगो भायर इंटरनॅशनल टूर गो आमचो तो दुबयचो हय सगळें प्रिपेरेशन जालां तेजें हय टिकेट बीन बूक केल्या हय पंदरा दीस सुमार आमी वचपाचे सगळीं जाणां मेळोन सुटी बिटी काडां सांगलां मुगो कामार सांग तेंकां पंदरा दीस ना म्हणून

आनी तें पप्पाचें कितें जालें पप्पान पपाक सांगला मुगो कपडे एपडे रेडी केल्या मुगो पपान आपले तयारी केल्या म्हाका पप्पान म्हाजें लास्ट मुमेंट जावपाना पयलींच सांग तें पप्पा तें दुकान दवरुया गो बंद आमी पंदरा दीस हय सदां वचना न्ही आमी केन्ना एकदां वयतले दुकान दवरुया बंद आनी हेजें कितें जालां काय अक्षतान कितें केला ते म्हटलां न्ही कामार आपल्या हय सुटी घेतली दिसता तेणी हय सांगताले तें म्हाका पंदरा दीस घेतले म्हणट लीव डिसेंबरान सगलें टिकेट बगून बूक जाली गो तो टूर एजंटायय बीन सांगला सगलें जालें रेडी फक्त म्हाका दिसता तो आमचो पासपोर्ट आसा पळय पासपोर्ट आमी केल्लो तो म्हाका दिसता ती एक्सपायर जावपा जाला दिसता तो रिनीव करचो पडटलो हय हय म्हाका दिसता हालीं सप्टेंबरान सोंपता सो दिसता तो तेजी तारीक हय सो रिन्यूवाक घातल्याले बरें दिसताय रेनीवाला घालचो पडटलो तो तीं पासपोर्ट सेवा केंद्रान वयचें पडटलें दिसता म्हाका रिनी्यव करपाक डॉक्युमेंट बीन तें आसा गो पयलींचेच डॉक्युमेंट लावचें पडटलें थोडें किदें हय नी आसा जाल्यार पूण ती सगल्यांचोच रिनेवलाक पडला म्हणून म्हाका दिसता सगलें जाणी आमी वसपाची गरज आसा पप्पाकूय सांगपाक जाय अक्षताकूय सांगपाक जाय तुय रेडी राव सगलीं जाणां आमी म्हाका दिसता थंय वसोनच रिपोर्ट करून तेंचे तें कितें आसतलें हय तें भरचें पडटलें सगळें किदं करपा आहा तें हय फिजीकल प्रेजन्स जाय आसता आमचो आमचें स्वता वयसान एटेंड करचें पडटलें दिसता थंय सगलें एक्सायटमेंट आसा गो म्हणल्यार आतां तेंच मात्शें पासपोर्टाचेच मात्शें टेंशन जालां हय ते केन्ना मातशें रिन्यू जातलें बरें पडटलें मागीर हय स ऑक्टोंबरान दिता न्हू ऑक्टोबर नोव्हेंबर एकूच म्हयनो उरलो मागीर डिसेंबरान वसपा आमकां वचपाची तयार करपाक जाय डिसेंबरान पंदरा तारखे कितें आहा तें पंदरा तारखे फिक्स जाल्या रायट सो ऑक्टोंबरान ते रिनीवलाक घालून ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हटल्यार जावपाक जाय रेडी हय डिसेंबराच पंदरा तारखे आमी वचसपाक जाता बाकी सगळी तयारी जाल्यां शॉपींग बीन केलें मुगो कपडे बडे रेडी दवर हे हय दुबय वचपाची थंय सरली सगली अरेंजमेंट जाल्या गो फक्त ते पासपोर्टाचच उरला आतां पासपोर्टाचेचा मातसो भंय दिसता सारको टायम जल्यारु पुरो तें जालें की मागीर कटकट गेली एक दीस वोन सगळे डॉक्युमेंट एटेच करून एटेच बीन करून दिवचे पडटलें आता पयली तेज्या उपरांत मागीर एक अपोयंमेंट दितले तें आमकां त्या तारखेक आमी वोसोन ते आपयता ते सारके वयचें पडटलें तेंच्या ऑफिसान पासपोट सेवा केंद्र आहा थंय वसंद हय दीस सगळें जाण वयचें पडटलें पूण वांगडा एकाच दिसा हय सो ते पप्पाकूय सांग चड करून ऑक्टोबर आजून तारीक तेांच्यानी फिक्स दिवंक ना तारीक दित कर मागी सांगता म्हण सांग पूण ऑक्टोबराच्या हतून आमकां वयचें पडटलें अक्षताकूय म्हणटा हांव तुवें पोवन घे हय बाकी सगली तयारी कर सुरू करचू हय म्हाजे करया मागीर हय